कीड़े के काटने या मधुमक्खियों जैसे कीड़ों के डंक से बचने के लिए हमारे गाँव में बहुत सारे घरेलू और लोकप्रिय उपचार प्रसिद्ध हैं जैसे कि यदि हमें कोई मक्खी भवरा या मधुमक्खी काटे तो उस पर मिट्टी के तेल को लगाते हैं तो तो वह जलन को शांत कर देता है इसके अलावा हम उस पर आचार का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि खट्टे होने की वजह से वह अपने अम्ल से छार की प्रकृति को उत्पन्न करता है जिस से हमें जलन में राहत मिलती है इसके अलावा हम उस पर कई सारी चीज़ों जैसे कि लोहे की चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोहे में धात्विक गुण होता है जो कि उसे ठीक करने में मदद करता है